अॼुकल्ह माण्हू एतिरो ज़्यादा पंहिंजे कम में बिज़ी थी चुको आहे कि कंहिंजे पास बिल्कुलु बि टाइम कोने कि हू कुझु पंहिंजे सरीर लाइ करे सघे त न माण्हू जिम वञी सघे लेकिनि कमु से कमु पंज ॾह मिंट ही निकारे करे मतलबु कि अगरि चाहे त सुबुह जो डोड़ी सघंदो आहे या जॉगिंग करे सघंदो आहे ताकि ही उहा थोरी थोरी एक्सरसाइज़ करे सघंदो आहे जंहिंजी वजह सां हू पंहिंजे स्वास्थ्य खे बिल्कुलु फिट ऐंड फाइन रखी सघंदो आहे त अॼुकल्ह जे ज़माने में अॼुकल्ह जेको खाध पान थी वियो आहे हुन में माण्हू नंढी नंढी बीमारियुनि सां बि परेशान थी वेंदो आहे जंहिंजी वजह सां सुबुह जो माण्हू डोड़ी करे पंहिंजे सरीर खे जेतिरो चाहे ओतिरो फिट रखी सघंदो आहे